नाटक हमारे गाँव में भी होता है हमारे गाँव में नाटक बहुत अच्छा होता है दुर्गा जी में होता था हम भी देखने के लिए जाते थे और जो आदमी होता था वो सब अपना प्रदर्शन दिखाता था हम हमको बहुत ही अच्छा लगता लगता था नाटक देखने में हमारे दोस्त जो था बहुत ही बहुत ही अच्छे से देखते थे और मजे लेते थे नाटक जो एक तरह से होता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहलाया जाता है नाटक जो बहुत ही अच्छा सीख देती है नाटक हमारे विश्व में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है दूसरे दूसरे जगह भी नाटक को दिखाया जाता है नाटक नाटक बहुत ही बहुत ही स्वभाविक चीज होती है नाटक जो होता है नाटक सब लोग देखते हैं नाटक नाटक देखने में बहुत ही मजा आता है मेरे घर के बगल में दो चार अंकल हैं वो नाटक करते हैं वो अपना परर्फोमेंस दिखाते हैं हमको बहुत ही बढ़िया लगता है दुर्गा जी दुर्गा जी में जाते हैं तो दुर्गा जी में भी होता है उसमें कोंपटिशन की तरह होता है नाटक दिखाया जाता है जो जीतता है उसको गिफ्ट भी मिलता है और मुख सांस्कृतिक में नाटक का बहुत ही केंद्रीय अथी है जो हम उसे हिंट के तौर पर हिंट के तौर पर उसको आगे बढ़ाते हैं मेरे गाँव की मुखिया जो हैं वो नाटक को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो जब दुर्गा जी में होता है कोनो कोई फंक्शन में भी होता है नाटक दिखाने का प्रदर्शन किया जाता है तो उसको आगे बढ़ाते हुए नाटक को बहुत ही अच्छा से देखते हैं